में इक दकानार हा टॉप लैती ही ते ओह् ओह्दा कल्लर मिगी बड़ा गंदा लग्गेआ ओह् शैल ई निं ही टॉप दे नां मिकी ओह् फिट्ट आई ते में ओह् मंगाई जिसलै ते में दिक्खी दे में सोचेआ फिट्ट आई जानी ऐ ओह् पर ओह् मिगी फिट्ट आई गै निं ओह् मिगी ओह्दा कल्लर बी बड़ा गै फिक्का लग्गा दा हा में गूढ़ा कल्लर मंगाया हा ते ओह् मिगी फिक्का कल्लर भेजेआ उ'नें ओह् मिगी कोई शैल निं लग्गी पर हून में न मिगी ओह् आंदी फिट्ट ते नां मिगी ओह् कल्लर अच्छा लगेआ ते ओह् बड़ी जल्दी खराब होई ओह्दा में इक दो बार धोती ओह्दा कल्लर बी भलेआं गै मिस्सा होई गेआ ओह् ते मिं बिल्कुल बी अच्छी निं लगी केह् करनी में ऐसी टॉप ओह् दूई बारी में मंगानी निं ऐ इं'दे था बिल्कुल बी अच्छी निं लग्गी ओह् ओह्दा कल्लर बी फिक्का हा न ओह् शैल ही ओह् तौली गै फट्टी ही मिं कोई अच्छी निं लग्गी ओह् टॉप बड़ी गंदी